अच्छा एगो बात जानैत छौ भाई नारियलके उपयोग हम केना करैत छियै नारियलके उपयोग हम जे छै ने खासकर बिहारमे जे महापर्व छै खास करि कऽ छठ पूजा जकरामे सबसँ जादा मान्यता छै नारियलके उपयोगमे जे छै हमरा अरके छठ उठमे आओर कोनो भी अगर घर उरमे पूजा उजा होइ छै ओइमे नारियलके जादा जरूरत पड़ै छै चलु नारियलके बारेमे जानि लियौ आओर दोसरा बात छै मसाला हमरा कोनो भी खाना पीना अगर बनबै छै चटक मटक कहि लिअ तऽ ओहिमे मसालाके उपयोग करै पड़ै छै मसाला अगर नहि देवै तऽ खाना फेर सही बनतै नहि अगर मसालाके बिना भाय केहन खाना बनतै तोंहि सब सोचऽ अगर मसाला नहि दिऔ तऽ खाना बनतै नहि बनतै अगर बनबो करतै तऽ स्वाद ओकरामे सभसँ बड़ी बात छै नहि लागतै खाना पीनाके लेल जे छै खास करिकऽ सब्जीके लेल मसाला जादा जरूरी पड़ै छै ठीक अपना चीनी लै लऽ चीनी जे छै मिष्ठानमे चीनीके जादा उपयोग होइ छै हमरा मिथिलामे चूरा दहीके प्रचलन जादा छै जकरामे की चीनियो होबैक ही चाही अगर चूरा दहीमे अगर चीनी नहि रहतै तऽ फेर चूरा दही केहन रहतै चीनीके उपयोग हम चूरा दही खाइके लेल भी करै छियै आओर साथमे जितना मिष्ठान भी बनै छै लगभगमे लगभगमे की पूरा मिष्ठानमे चीनीके ही उपयोग होइ छै चीनीके बहुत बड़ा मान्यता भी छै